हैलो आंटी जी में ओह् थोह्ड़ी प्रॉब्लम ऐ घर ब्याह् अज्ज दो त्रैऽ दिन होइये इत्थें कम्म लग्गे दा टैम निं लग्गा दा ते कल्ल कोला तुसेंगी रोज़ पुज्जी जाह्ग दरअसल ब्याह् ते उत्थें बिज़ी होई गेदे हे अस ते एह्दी बजह कन्नै नेईं पजाई पाया होर बंदा बी निं थ्होआ मिगी जेह्ड़ा पजाने आह्ला होऐ ते एह् अखबार बी टैमें दी पुज्जी जाह्ग थुआढ़े घर फिक्र निं करनी नेईं नेईं कुसै निं आक्खना आ तुस साढ़े साढ़े घरै दी गल्ल ऐ कुसै गी की आक्खना कल्ल पंत जी तुसेंगी बडलै अखबार पुज्जी जाह्ग पर कुसै दे आक्खनै र केह् तुसेंगी कल्ल घर पुज्जी जाह्ग ठीक ऐ ठीक ऐ आंटी एह् कल्ल पुज्जी जाह्ग एह् चंगा एह् खुदा हाफिज एह् बिस्मिल्ला